मै इ'यां हट्टिया दा बोला ना फोन आह्ला हां अच्छा अच्छा केह्ड़ा चाहिदा तुसें फोन अच्छा दस ज्हार धीड़ी चाहिदा मतलब कि दस ज्हार धोड़ी जेह्का फोन होगा नुहाड़ी मेमोरी थोह्ड़ी घट्ट होनी ऐ जियां त्रै बत्ती होई गेआ

दस जहार रपेऽ दी रेंज च मतलब तुसें केह्ड़ी कम्पनी दा फोन लैना बड़ियां कंपनियें दे फोन थ्होई जाने तुसें दस ज्हार दी रेंज च रियल मी दा थ्होई जाना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां रियल मी दा फोन आए दा इक सी पैंती फोन ओह् ऐ कोई नौ नौ ज्हार रपेऽ धोड़ी फोन ऐ ओह् ते नुआड़ा एह् ऐ कि मतलब कि नुआड़ी जेह्की बैदरी बैकअप ऐ ओह् शैल ऐ फोन दा ते नुआड़ी मैमरी बी ठीक ऐ ते क्लियरटी बी ठीक ऐ फोनै दी कोई ओह् कोई प्राब्लम नेईं ऐ उस फोन दी डिस्काउंट बगैरा हां इ'यां कोई नौ ज्हार पंज सौ रपेऽ दा पौना ओह् ते चलो तुस साढ़े पराने गाह्क न ते तुसेंई अट्ठ ज्हार साड्डे अट्ठ ज्हार धोड़ी लाई उड़गे ज्हार रपेऽ दा डिस्काउंट लाई उड़गे तुसेंई हां महाराज लेई आओ लेई आओ कोई गल्ल नी हां महाराज आओ जिसले मर्जी आओ लेई जाओ कोई गल्ल नी हां शामी गै आओ तुस जिसले थुआढ़ा मन करदा आई आओ ठीक दस बजे खुलदी हां दस साड्डे दस होई गै जंदे खोलदे खोलदे ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी ठीक ऐ ओके